ट्रेन से हम यात्रा करते हैं ट्रेन में जाते हैं कम पैसा लगता है और आराम से लेटकर के जाते हैं वहाँ खाने पीने के लिए हर चीज मिलता है जहाँ जाते हैं यात्रा करने वहाँ हमेशा सुख सुविधा आराम हमको मिलता रहता है वहाँ से ट्रेन में पकड़ने के बाद लेटने का भी साधन रहता है और हर चीज चाय पानी और हर एक चीज मिलता रहता है ट्रेन में भी लोग देते रहेते हैं पैसे भले लगता है लेकिन वहाँ सुविधा हमेशा हमें मिलता है आराम भी मिलता है शरीर को वहाँ लेटते हैं और हमेशा ट्रेन में सुविधाएँ हर चीज की रहती है और शारीरिक सुख हमको मिलता है अपने परिवार के साथ भी ट्रेन से ही लेकर जाते हैं यात्रा करने वहाँ उनको भी हर तरीके से आराम मिलता है उठने बैठने उतरने चढ़ने के लिए आराम से लेटकर जाते हैं गाड़ी में हर सुविधा मिलता है आराम मिलता है